हलो हा नम न नमस्ते त सर हरि ओम सर असांखे हे न शादी कराइणी आहे धीअ जी उन लाइ मूंखे मुंडी खपे त तव्हां ॾेखारींदा मुंडीअ जो मुंहिंजे धीअ जो मंङणो आहे मुंहिंजे धीअ जो मंङणो आहे त मूंखे मुंडी मुंडी मूंखे अ ब ब ब चालीह पंजाह हज़ारे जी रेंज ताईं हुजे ऐं सुठो पेटर्न हुजे

हा अॼकल्ह हा अॼकल्ह छोकरियूं इहे पाइनि थियूं जेके मुंडी थोरो लाइट वेट में बि हुजे ऐं थोरो शो सुठो हुजे ओहिड़ी टाइप खपे हा न मुंडी त न ॾिसणी आहे पोइ वरी आ न मूंखे हा चैन बि ॾियणी आहे शादीअ महिल ऐं उहा थोरी सुठे पेटर्न में हुजे लाइट वेट हुजे उनजो पेटर्न सुठो हुजे जेके अॼकल्ह अचनि था ऐं मां तव्हां वटि पहिरियो बि पहिरियो बि आयी अची चुकी आहियां पंहिंजो पंहिंजी धीअ जी शादी कराई आहे ओडीमहिल बि मां तव्हांखां सोन वरितो हो चूड़ा वग़ैरह तव्हांखां ठहाराया हा त असांजी पहचान पुराणी आहे तव्हांजे पप्पा सां ऐं हा मां तव्हां ॾाढा पुराणा आहियो असां बि पंहिंजो पुराणो रिश्तो आहे असां पहिरीं धीअ जी शादी अॼु खां चङो टाइम अॻिमें कईसीं त बि सॼो सोन तव्हांखां ठहारायो हुओसीं त ॾेखारियो हाणे मुंहिंजी ॿी धीअ जे लाइ पेटर्न न एट द प्रेसेंट मुंडी खपे पोइ वरी मिनी सेट हु टाइप हुजे छोकिरी पोइ बि पाए सघे शादीअ खां पोइ ऐं ॾियण में मां हाली ॾई बि सघां सुठो ॿिया हाली मां ॾई सघां ऐं हाली ऐं थोरो मुंडीअ सां भले मैचिंग हुजे सेट मिनी सेट हा हा न न वाला न अचनि बसि रिंग हुजे ऐं इहो कननि इहो गले जो सुठो हुजे उनसां न सनरो पेंडल हुजेस लटिकियल हा चैन सां गॾु हा मुंडी बि ॾाढी सुठी ॾेखारजो अञा हाली पोइ थोरो टाइम अॻिमें थोरे टाइम खां आहे न पोइ मुंहिंजी शादीअ में ई इहो असां रिंग सेरेमनी कंदासीं पोइ नाठीअ लाइ बि मां तव्हांखां मुंडी वठदमि हाणे हा हाणे छा त्योहार अचनि वारा आहिनि न त मूंखे हे न धीअ खे मुंडी ॾियणी आहे ऐं मिनी सेट ॾियणो आहे पोइ शादीअ महिल छोकिरे खे मुंडी ॾींदमि त पोइ उहा वठंदमि मां देरि सां हा हा रोज़ गोल्ड हा रोज़ गोल्ड हले थो हा हा रोज़ गोल्ड हले पियो ऐं वाइट गोल्ड में चैन हुजे डुबई डुबई टाइप जो पेटर्न हुजे उनमें हा भले वाट्सअप कजो जीअं तव्हांखे सहुलियतु हा हा भले तव्हां ईअं कजो हरि ओम हरि ओम